हमर राज्यमे मैथिली भाषाके बहुत हमर राज्यमे मैथिली भाषाके बहुत ही पहचान छै जइसे बहुत ही अच्छा छै हमर घरमे परिवारमे सभ बोलै छै मैथिली भाषा मैथिली भा भाषा बहुत अच्छ अच्छा लगै छै चाहे दोकान जाइ छियै मैथलिए भाषा बोलै छियै चाहे घरमे चाहे कहीँ कहीँ रिस्तेदारमे जाइ छियै मैथलिए भाषा बोलै छियै चाहे कहीँ भी जाइ जाइ छै मैथली भाषा जादा यूज करै छियै मैथिली भाषा सभके लिए अच्छा लगै छै कोनो गाँवमे कहीँ भी जाय स् जाय सकै छी मैथिली भाषाके बेहिचक जादा जरूरत ज् जरूरत होइ छै कि मैथिली भाषा इतना अच्छा लगै छै कि सभके भी कोइ भी कहि सकै छै मैथिली भाषामे कोइके बोलयके अथि नहि छै किएकि मैथिली भाषा सभकेँ ही अच्छा लगै छै कि कहीँ भी रिश्तेदारमे भी गेलियै तऽ मैथिली भाषा ही मैथिली भाषाके जरूरत जादा अच्छा लगै छै कि कहीँ भी ओसभ मैथिली भाषामे बोलै छै सभ समझ आबै छै एना नहि छै कि नहि समझ आबै छै किएकि से मैथिली भाषा अइसन अथिए छै कि अच्छा लगै छै कि सभकेँ अच्छा लगै छै हमर घर परिवारमे भी हम अच्छा संस्कारी अच्छा अथि छै कि अच्छा लगै छै कि बहुत हमहूँ बोलै छियै हमर घर परिवार भी छै ओ सभके आओर कोनो भाषा समझमे नहि नहि आबै छै हम मैथिली भाषा बोलै छियै तऽ सभके ई सभके समझ आबै छै मैथिली भाषा इतना ही अच्छा छै कि सभके हर चीजके सभ सभ सभके समझमे अच्छा लगै छै मैथिली भाषा इएह लेल मैथिली भ् मैथिली भाषा मैथिली भाषाके पहचान छै कि बहुत ही